हीअंर जो ज़मानो इलाही वधी वियो आहे तॾहिं जेके माण्हू पहिरें जे ज़माने जी सोच रखी वेठो आहे ऐं जेको हीअंर जे ज़माने सां गॾु हले थो उन्हनि ॿिनिनि में इलाही फ़र्कु आहे पर पाण खे ॿिनिनि जी ॻाल्हियूं ॿुधी सोचे सम्झे करे माण्हुनि खे सम्झाइणो खपे छो त इन्हनि ॿिनिनि पीढ़ीयुनि जे विच में संतुलन बनाइण इलाही ज़रूरी आहे मुंहिंजे घर में ई ॿई पीढ़ीयुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि वॾी लाइन में झूने वीचार वारे आहिनि ऐं ॿार हीअंर जे हिसाब सां हलनि था हिननि ॿिनिनि जे विच में इलाही अंतर आहे छो त उन्हनि जा ख्याल हिक ॿिए सां इलाही अलॻि आहिनि तॾहिं हिन ॿिनि पीढ़ीयुनि जे विच में वधि में वधि समानता खणी अचणी खपे